नमस्ते जी कोई गल्ल नेईं तुस मेरी क्लिनिक आओ तुसें दोआई दिन्नेआं थोआड़े टैस्ट टुस्ट करने आं थोआड़े कुछ दिन्ने आं तुसें फर्क पेई जाना आओ तुस मेरी क्लिनिक कोई निं दो सौ रपेआ फीस होइया दो सौ रपे दी दोआई आई जानी चार पंज सौ रपेआ लग्गी जाग नेईं नेईं साम्बै उप्पर उत्थैं बोआएज हाई सकैंडरी ऐ उ'दे कोल मेरी क्लिनिक ऐ उत्थै आई जाओ ठीक ऐ ठीक ऐ